मीडिया में दिखाई जाने वाली जो भी विज्ञापन है वह ज्यादातर हम उसको गलत भी साबित नहीं कर सकते या ज्यादा ही उपयोगी भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि आज भी सभी को पता है कि हमारे अ देश में अ अलग अलग अ प्रकार के लोग रहते हैं जिसमें कोई अमीर कोई गरीब है तो कुछ विज्ञापनें जो है वह लोगों के लिए फायदे की चीज होती हैं जिसमें वह इजीली ही नई चीजों को समझ पाते हैं और वह उसके अपने आवश्यकता के अनुसार अ उन चीजों का लाभ उठा सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक मीडिया जो मीडिया में दिखाई जाने वाली जो विज्ञापन है वह सही भी है और यह एक अ बहुत ही आकर्षक चीजें हैं धन्यवाद